मूंखे इटली सांभर ॾाढी वणंदी आहे छो त हुअ ॾाढी टेस्टी हूंदी आहे खाइण में ऐं मां घर में बि ठाहींदी आहियां ज्यादातर या बाहर बि वेंदी आहियां त मां हुओ खाइण पसंदि कंदी आहियां पर ज्यादातर मां घर में ई ठाहींदी आहिंयां मां मंझदि खां दालि चांवर ॿई पीसाए रखंदी आहियां वरी शाम जो पीसे करे रखंदी आहियां जीअं सुबुह ताईं खमीर अची वेंदो आ वरी सुबुह जो ठाईंदी आहियां हुनजी सांभर बि ॾाढी टेस्टी हूंदी आहे छोकी हुनमें सभई भाजियूं वाजियूं पवंदियूं आहिनि उहो शरीर लाइ बि ॾाढी सुठी हूंदी आहे ऐं ॾाढी खाइण में वणंदी बि आहे तंहिंसां गॾ मां नारेल जी चटणी बि ठाहींदी आहियां हूअ बि ॾाढी पोषण वारी हूंदी आहे ऐं ॿारनि खे बि ॾाढी वणंदी आहे मुंहिंजे घर में ज्यादातर मां उहो ठाहींदी रहंदी आहियां छोकी मूंखे बि ॾाढी वणंदी आहे ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे बि वणंदी आहे हिन करे मूंखे इडली सांभर ॾाढी वणंदी आहे